हैलो मां आहे नी हिकिड़ो नओ घरु वरितो आहे उन में मथे मूंखे टे रूम आहिनि हेठि हिकिड़ो हॉल आहे हिकु हॉल में पंहिंजो हेठि हिकिड़ो बाथरूम रूम में मथे टे रूम आहिनि हुन में बाथरूम आहिनि सभिनि में अने ॿाहिरि पाण खे पधर आहे त हुन पधर में पाण खे सॼे में प्लंबिंग जो कमु कराइणो आहे अने तव्हांजी रवेस बि आहे ॿ अने पाण खे अगासीअ ते बि पाणी जो टाको ॿियों मथे जेको पाणी जा जेके नलका ईंदा आहिनि इहो सभु कंप्लीट कराइणो आहे सॼे घर जो बराबरि

बराबरि

पाण खे देखो इलाही ख़र्च न करिणो आहे अने साउच छली क्वालिटी बि न वापिरणी आहे ॾाढो ख़र्च बि सुठो बि थिए ऐं ख़र्च बि घटि थिए नी पाण खे हिन नमूने सभु करिणो आहे

बराबरि हा हा नलिका पाण ऊंचा वापिराईंदसीं

बराबरि बराबरि ॿियों हिन में छा छा पवंदो कीअं कीअं थींदो सभु हा पन तव्हां कमु आहे कमु तव्हां सुठो कजो थोरो मजबूताई वारो की कुझु सालनि खां पोइ लीक एॾी कुझु मूंखे दिक़त न थिए त पाण खे शावर में सभु जेके आहिनि न उए जेके फुआरा ईंदा आहिनि पाणी जा उहो फुआरा पाण खे हिकदमु सुठा विझणा आहिनि हा पाण खे फुआरा अने पाण खे इलाही थोरो साल थेअनि त कुझु लीकेज जी प्रॉब्लम के किथां ॿाहिरि तेज़ु अचण जी प्रॉब्लम केॾी कुझु मूंखे दिक़त न थियणी खपे सम्झव ठीकु आहे त मां आहे नी तव्हांखे इहो सभु केतिरो केतिरो कीअं आहे तव्हां अचो त ॾिसी लायूं पाण पोइ अॻिते ॻाल्हियूं ठीकु आहे अचिजो हांजी